आसामनि सोलोंथाइ खान्थिया समाजनि सोलायनायनि गोनांथि आरो दाबिफोरखौ माबोरोै सुफुंदों होनोबोला जों बेखौनो मिथिनो मोन्नाय जायोदि जोंनि भारतनि सिङाव थानाय जे आसाम हादर बे आसामाव सोलोंथाइ गैयाब्ला साफ्रोमबो सुबुङानो मा जौगानो हाया बेबायदिनो जोंनि आसामाव सोलोंथाइ हारा गोबां खममोन आरो बे खमनि गेजेराव मोनसे समाव गोबां बेबायदिनो खोमसि फोथायलायनाय खोमसि नासयलायनाय सोरखौबा गुबुन गुबुन साजायनानै सोरखौबा बेबायदिनो गाख्रेबना दोननाय गादबना दोननाय बेबायदि बेलायाव गोबां गोग्लैसोना थानो गोनां जादोंमोन जेब्ला जों सोलोंथाइया जोंनि आसामाव फैयो अब्ला बे सोलोंथाइयनि गेजेरजोंनो जोंनि सुबुंफ्रा आसामनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा बिदि गियान आरो सोलोंथाइखौ मोननानै मोन्नायनि गेजेरजों जोङो गोबां जौगाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे बायदियैनो जों जेब्ला नायो अब्ला जों मिथिनो मोनो दासिमबो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जों बेबायदिनो सोलोंथाइनि बागै जों गोसो होनायखौ जों खोब खम नुनो मोन्दों जोङो जों जुदि सोलोंथाइआव जों गासैबो जुदि गोसो होलायोब्ला जोंनि आसाम हादरखौ जों बांसिनै जों फोजौनो हागोन आरो फेदेदनो हागोन आरो जोंनि आसाम हादरा बेबायदिनो मोनसे सोलोंथाइनि जौगानाय हादरसा जानो हागोन आरो जोंनि आसामनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो गोबां बेबायदिनो बेकतिफ्रा गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै डक्टर इन्जिनियारिं आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिफानाव मोजां फरायनानै जौगानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो गुबु गोदोनिखौ नायोब्ला दानि सोलोंथाइखौ लानानै गोबां जौगानायखौ जों मोननो हादों

समाजनि फारसे गावजों गाव गोरोबलायना थानो हानाय बेबायदि मोनसे खाबुखौ सोलोंथाइनि गेजेरजोंनो जों मोनो हायो आरो जि जायगायाव सोलोंथाइ गैया बे जायगाफ्राव गोबां उनफिनना थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों जुदि बिदि थायोब्ला जोंनि हादरा जौगानाय नङा बेनिखायनो बिनिखायनो जोंनि हादरखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो हानायसिम जों सोलोंथाइ जों लानो नांगोन आरो जों सोलोंथाइखौ जोङो गुबुन गुबुन खना खनला थानाय जायगाफ्रावबो जोङो होनो नांगोन आरो जों जेब्ला सोलोंथाइ होयो अब्लासो जोंनि हादरा जोंनि आसाम हादरा गुबुन हादरसा बायदि जों जौगालांनो हागोन आरो गासैबो बिथिङाव जोंनि फोथायलायनाय आरो जोंनि बेजों बे गोरोबना थानायाबो सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां बिहोमा दङ आरो बिनिखायनो जोङो सोलोंनांगोन होननानै आं बेखौनो बुङो